हमारे क्षेत्र में अनेकों प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं और यहाँ पे कौवे कबूतर तोता मैना गौरैया ज़्यादा दिखाई देती है मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट जो पक्षी है मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद भी